नै दा आं जोंनि ओनसोलनि धोरोमारिनि सोलिलांबाय थानाय सोमोन्दै बुंनोसै जोंनि बे ओनसोलाव नै दा धोरोम सोलिलांबाय थानाय सम फैदों से माघ लोगोसे आरो राजस'वा ओइ आनस'लिकनि नैथि मंगलबार नैथि मंगलबार फालिनाय सम मोनफैदों बैखौ ओनसोलनि गासै गामिनि सुबुंफ्रा रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै फालिलांनो थाखाय सावराय लायगासिनो दङ दा सावरायनायनि गेजेरजों नेम खान्थि बादि हुदा सिबिनाय फालिनाय बेफोरखौ बोसोरनि खेबसे गासैबो बिमा बिफा फिसा फिसौ गासैबो खुलुमगोन एबा खुलुमो दा बिदिहायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दङ जोंनि नैबे ओनसोलाव बाथौ फुजा एबा बाथौ मन्दिराव गासै गाजा गोमजा फैगोन रायजो राजाफ्रा ज' ज' गासैबो फालिनो थाखाय बा खुलुमनो थाखाय